ہاں ہل اسٹیشن کے طور پر میرا جانا ایک بار دہرادون مسوری کا ہوا جب میں وہاں گیا تو میرا ایکسپرینس بہت ہی اچھا رہا وہاں کا انوائرمنٹ میرے کو بہت سوٹ آیا وہاں کی جو اونچی اونچی پہاڑیاں دور سے دیکھنے میں گویا اس طرح لگتی تھی جیسے کسی نے اونچی پگ والی ٹوپی پہنی ہوئی ہو وہاں کی جو ہریالی تھی وہ بہت ہی خوبصورت اور آنکھوں میں چمک لاتی تھی اس کے علاوہ ان گھاسوں پر چرتے ہوئے گھوڑے پہاڑی کے نیچے سے نکلتی ہوئی ٹرین دیکھنے میں گویا ایسا لگتا تھا جیسا کہ کوئی خواب والی دنیا میں میں آ گیا ہوں اس کے علاوہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کا نیچر ان کا رویہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت لوگ یہاں پر آ کر بس گئے ہوں